जय झूलेलाल न मां कंहिंजे लाइ बि गद्य कविता लिखी कोन्हे छो त मूंखे उन जे बारे में कुझु ॼाण ई कान्हे का की छा थींदी आहे कीअं थींदी आहे जय झूलेलाल